सिंधी माण्हू मतिलबु मस्तु माण्हू सिंधी माण्हू परियां खां ई पधिरा हूंदा आहिनि की हा इहा ई माण्हू सिंधी आहिनि हुननि जे ॻाल्हाइण में हेॾो प्यार थींदो आहे हेॾो अपनोपन थींदो आहे जेके कंहिंखे बि पंहिंजो ठाहे वञे सिंधी माण्हू पंहिंजी भाषा इस्तेमाल बिल्कुलु सही ढंग सां कंदा आहिनि हिकु हिकु शब्द उहे हीअं ॻाल्हाईंदा आहिनि सिंधीअ में की लॻी वञे इहो ई माण्हू पको सिंधी आहे सिंधी माण्हुनि में ॾाढो अपनोपन थींदो आहे बसि सिंधी माण्हुनि खे केॾे बि ख़ुशी हुजे रुगो ॻाईंदा ता हो मुंहिंजो खटी आहियो खैर सां होजमालो त माण्हू सम्झी वञे की हा इहो आहे मस्तु मौला सिंधी सिंधी माण्हुनि में हेतिरी ताक़त थींदी आहे की उहे सभिनि खे जोड़े करे हिक थो करे सघे ऐं सभिनि खे अपनोपन थो ॾेखारे ऐं पंहिंजे झूलेलाल साईअ खे अञा अञा अञा अॻियां वधाईंदो ऐं सभिनि खे ख़ुशनुमा अंदाज़ में कंदो त सिंधीअ में अहिड़ी ताक़त आहे सिंधी ॿोलीअ में अहिड़ी ताक़त आहे हिन करे चवंदा आहिनि की सिंधी माण्हू मस्तु माण्हू जीए सिंध जीए सिंध वारा जीअनि